हम अपने फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना था तो हमने रेस्टोरेंट में फोन लगाया और पूछे रेस्टोरेंट कब खुलता है खुलने का समय क्या है खुल समय क्या है और क्या वहाँ पर टेबल खाली है क्योंकि हमें तीन चार टेबल खाली चाहिए और हम गाड़ी से आ रहे हैं तो हम क्या वहाँ पर पार्किंग की जगह है और पार करने का क्या कोई पैसा लगता है क्या वहाँ सभी चीज़ों की व्यवस्था है और क्या वहाँ पर सभी चीज़ें उपलब्ध हैं सभी प्रकार के व्यंजन उपलब्ध हैं तो हम उस मैनेजर से बात किए और मैनेजर ने भी अप अच्छे से अच्छे व्यवहार से हमसे बात किया और सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी दी बताई की वहाँ पर टेबल खाली है और सभी प्रकार के व्यंजन मिल सकते हैं आपको और पौष्टिक भोजन भी भोजन भी मिल सकता है मांसाहारी भी भोजन मिल सकता है शाकाहारी भी भोजन मिल सकता है जिस प्रकार का भोजन आप चाहते हैं वह मिल सकता है आप नाश्ता भी कर सकते हैं सभी प्रकार के भोजन हमारे यहाँ उपलब्ध हैं और गाड़ी पार्किंग की सुविधा भी हमारे यहाँ उपलब्ध है हमने पूछा कि यह रेस्टोरेंट कब बंद होने का समय क्या है उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट हमारे यहाँ दस बजे बंद हो जाता है और मैनेजर ने हमें बड़ी ही अच्छे से समझाया कि के खाना हमारे यहाँ पर आप जिस प्राइस में चाहते हैं उस प्राइस में मिल सकता है तो बड़े प्राइस भी मिल सकता है आप जिस प्रकार का खाना ऑर्डर करेंगे वैसा खाना आपके पास आएगा और हमारे यहाँ उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ आप जितने भी टेबल चाहते हैं हम आपको सुविधा प्राप्त करवा देंगे मैनेजर अच्छे से सारा पूरा व्यवहार किया उन्होंने बताया कि गाड़ी के गाड़ी पार्किंग करने के हमारे यहाँ कोई चार्ज नहीं लगता गाड़ी पार्क करने की सुविधा फ्री है और आपको सुबह नौ बजे हमारा रेस्टोरेंट खुल जाता है आप यहाँ पर आकर नाश्ता वगैरह सभी चीज़ कर सकते हैं नाश्ते में आप सभी चीज़ों के नाश्ता नाश्ता कर सकते हैं आप चाहे हेल्दी नाश्ता कर सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार का नाश्ता कर सकते हैं जो आपका पसंदीदा हो उन्होंने रेस्टोरेंट के बारे में सारी जानकारी दिए उन्होंने बताया हमारे यहाँ रेस्टोरेंट के सभी स्टाफ के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और हमारे यहाँ जो वर्कर्स हैं वह बहुत ही सरल स्वभाव के हैं सभी के साथ वह नर्मी से पेश आते हैं वह सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं रेस्टोरेंट में सभी के साथ अच्छे से व्यवहार किया जाता है हमने पूछा कि कहाँ यह रेस्टोरेंट हमारे घर से कितनी दूरी पर पड़ेगा उन्होंने हमें रेस्टोरेंट की सारी जानकारी अच्छे से बताई